हमरासबके जब सर्दी वर्दी हो जाइत छै नहि तऽ हमरासब दवाइ ववाइ नहि लए छिए हमरासनि खानपानमे सुधार करि लए छिए चावल नही खाना छै गरम पानि पीना छै दूधमे हल्दी मिलाएके पीना छै अदरक लहसुन वगैरह खाइत छिऐ लहसुन पका लए छिऐ ओकरा खाइत छिये ठीक हो जाइत छै रोटीके सेवन जादा करैत छिऐ आओर कोशिश करैत छिऐ कि ठण्डा पानि नहि पिअऽ तऽ ऐसे एकदिन दूदिनमे सर्दी छूटि दवाइ खायके हमरासनिके दवाइ खाएके इंग्लिश दवाइके आदत केना लगैबे हमरा शरीरमे दवाइ जरुरी नहि छे हमरासनिके लोकल बहुत सारा इलाज छै एकसँ एक इलाज छै दूदिन चावल नहि खेबइ गरम पानि पीबइ तऽ तबियत ठीकनहि हौते हमर ऐसे सर्दी ठीक हो जाइत छेै आ जादा दिक्कत होइत छै तऽ मसालेदार कोइचीज बनाएके खा लए छिऐ माँस मछली हो गेलै